एसे बोसोर सिगांनि गोजाम मबाइल फनफोर आरो दनि स्मार्टफननि गेजेराव गोबां फारागथि दङ मानो होनोबा सिगांनि गोजाम मबाइल फना किपेडमोन बेयाव बे किपेड मबाइलखौ डाइल खालामनानै बुनायजायोमोन आरो बेयाव लिमिटेड गेम थायोमोन गेमफोरा मोनसे मोननै जे थायो बेल' थायोमोन एक्सट्रा गेम सोनो हायामोन आरो नेट थायामोन वाट्सएप फेसबुक थायामोन नाथाय दानि स्मार्टफनाव वाट्सएप फेसबुक गासिबो थाजोबो आरो वाट्सापनि गेजेरजों जोङो लोगोफोरजों बाइदिसिना माबा हरनो गोसो बा वाट्सापनि गेजेरजों हरनो हायो भिडिअ कल खालामनो हायो आरो दानि स्मार्टफनावनो स्क्रिन टास जाजोबो आरो स्क्रिन टास जाजोबो आरो आरो बे स्मार्टफनखौनो फेसबुक बाइदिसिना एप डाउनलड खालामनानै आरो बाइदिसिना एप डाउनलड खालामनो हायो फट'फोरखौ मोजां बिउटि माबा बायदिसिना खालामनो हायो आरो आरो जोङो बे दानफायाव दानसेयाव दान मोनसेयाव जों रिसार्जखौ जे बिदिनो नेटपेकखौ अवान जी बी टु जी बी जेसेबांनि सोनो गोसो बेनि सोनानै नायनो हायोमोन आरो नेटफोरखौबो आरो बे नेटपेकखौजों आं दानसेयाव थ्रि नाइनटि नाइनिबो सोनो हायो माबा सिक्स नाइनटिनाइन बिदिनो दान मोनसेनि सोनो ना बोसोरसेनि सोनो सोनो हायो आरो बिदिनो